मौसम ते सारे गै शैल होंदे बट बरसांत दा मतलब एह् ऐ कि ओह्दे च बर्खा पौंदी ते ओह् मिगी बड़ा गै शैल लगदा लगदा शैल ते एह्दे च मतलब अस एंजॉय करने होन्ने आं खुश रौह्न्ने आं की बरखा पौंदी नेईं गर्मी होंदी ते नेईं सर्दी होंदी ते ओह्दे बिच मज़ा बी औंदा ते ओह्दे बिच जेल्लै बर्खा पौंदी अस सारे मह्ल्ले दे जिन्ने बी बच्चे होंदे ते सारें मतलब केह् करना जिस दिन बर्खा पौंदी सारे जनें उस दिन केह् करना सारें अपने अपने बेह्ड़े मतलब न्हाना ते पानियें दे हेठ अपनी मतलब वीडियो बनानी मज़ा लैंदे मतलब खुश होंदे गड़ाके मारदे अपने ते साढ़े घरै आह्ले केह् करदे आखदे रुट्टी खाओ न्हारी करो अस आखदे नेईं अस बर्खा् च अस खेढा ने आं अस इत्थै खेढा ने आं असेंगी खेढन देओ ते साढ़े घरै आह्ले केह् करदे हे जैलूं बर्खा पवा दी होंदी ही केह् करना उ'नें घरै बिच केह् बनाना उ'नें जां बी होई जाना पकौड़े बनाई ओड़ने चाह् बनाई ओड़नी पकवान किश बी बनाने जियां मालपूड़े होई गे चिल्लै होई गे' किश बी बनाना ते अस ओह् खंदे हे बड़ा गै मज़ा औना हा ते साढ़े बर्खा आह्ले दिन मतलब एह् चीज़ां बनदियां गै बनदियां हियां ते प्ही ओह्दे बाद दोस्तें कन्नै जंगल कुदै अड़ाक बिच जाना कुदै घुम्मनै गी कुदै कुसै दे मरूदे दा बूह्टा लग्गे दा ते खबरै उत्थुआं मरूद त्रोड़ियै खाना स्टार्ट करी ओड़चै खबरै कुसै दे केले लग्गे होङन ओह् खाई ओड़चै बाऽ खबरै कुसै दे घरा सब्जी त्रोड़ियै लेई ओड़चै चोरिया उनें ई बड़ा गै मज़ा औंदा हा नेह मौसम बिच बड़ा गै एंजॉय कीता होर अस बड़ा गै फन करदे हे पूरा गै मतलब जेह्के म्हल्ले दे बच्चे होंदे केह् करना सारें आखदे घरै गी आवो घरै गी आवो असें रौह्ना लोकें दे डाकें फिरदे बड़ा गै एंजॉय कीता